अज्ज दे जमान्ने केह् ऐ कि टैकनालजी दी बड़ी जादा डिमांड ऐ अज्ज कल हर इक जगह् टैकनालजी लग्गा दी ऐ हून आक्खां कि कोई डाक्टर दी फील्ड होई जां मैडिकल फील्ड होई

फोनै च बी फीचर आंदा कि केह् होंदा कि जेह्ड़ा तुस फोनै उप्पर टैप करा दे ओह् बी बोलियै पढ़ियै सनाई सकदे तुसेंगी हून जेह्ड़ा बंदा जां जेह्ड़ा बंदा दिक्खी निं सकदा जेह्ड़ा सिर्फ सुनी सकदा अगर ओह् थोह्ड़ा बौह्त उसी पता लग्गी जा टैकनालजी दे बारे च कि कियां इस्तमाल करनी ऐ जां कियां कुछ मतलब कि साईंस नुहाड़े पढ़ने जां जां कुछ ऐ ते ओह् नोहाड़ै आस्तै केह् होई सकदा मददगार होई सकदा ठीक ऐ टैकनालजी हून जियां बुड्डे बंदे न उं'दे आस्तै केह् ऐ कि अज्जकल बड़े सारी टैकनालजी च नेही चीजां आंदियां कि लाना जियां व्हील चेयर होई गेइयां जां कुछ होई गेआ एह् बी टैकनालजी पर बेस्ड न अगर बंदा नुहाड़े पर बैठियै जा दा एह् बी अग्गें पिच्छें जाई सकदा कुतै जा कुछ होर ऐ ते ओह् बड़ा जादा हैल्प करा दी उं'दे आस्तै ते हून केह् ऐ कि हून जियां दिक्खो बुड्ढे बंदे न हून उं'दे कोला चलोंदा बी निं ऐ जां उ'नेंगी कोई चीजें दी ऐक्सरसाइज चाहिदा कि ओह्दे च कुछ दिक्खना चांह्दे जां पढ़ना चांह्दे हून जियां कुछ बंदे पराने ऐसे होंदे जियां केह् ऐ कि जियां केह् ऐ कि हून जि'नेंगी लिखना निं औंदा उनेंगी जां टाइपिंग निं औंदी ऐ फोनै च उं'दे आस्ते केह् ऐ कि एह् बड़े सारे फीचर होई गे जियां

मतलब कुछ सर्च करना चाह् दा गूगल पर जां कुतै कुछ होर सर्च करना चाह् दा ओह् करी सकदा अराम कन्नै सर्च करी सकदा अगर ओह् अपने गूगल असिस्टैंट दी हैल्प लैंदा जां ओह् केह् अगर कोई बी भाशा बिच्च बोलदे उन्नै केह् करना समझी जाना होर उन्नै उसी केह् करना ट्रांस्लेट करियै ते जां ओह् करी ओड़ना जां अगर बंदा ठीक ऐ हून केह् पता सारे ऐप जेह्ड़े बनाए दे ऐप जादा केह् करदे अद्धे इंग्लिश बिच्च चलदे जां हिन्दी च चलदे अद्धे बंदे ऐसे जि'नेंगी हिन्दी बोलना बी निं औंदी ऐ हून जियां कोई जेह्ड़ा बंदा डोगरी बोलदा उसी प्रापर हिन्दी निं औंदी बोलना जां नां इंग्लिश औंदी बोलना ते केह् ऐ कि जियां टैकनालजी केह् करी सकदी उ'नेंगी मदद करी सकदी बुड्ढे बंदे दी समझाने गी अगर कोई चीज समझ निं आन कोई बंदा इंग्लिश च बोला दा उ'नेंगी केह् पता कि केह् बोला दा इंग्लिश बिच्च उऐ चीज उ'नेंगी केह् होई सकदा हिन्दी च जां उं'दी जेह्ड़ी उं'दी अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ नुहाड़े च केह् होई सकदा कि ओह् पढ़ियै सनाई सकदी ट्रांस ट्रांस्लेट करियै सनाई सकदा कि एह् चीज ऐ ओह् जेह्की होंदी बड़ी जादा हैल्प करी सकदी क्योंकि उनें बार बार कुसै गी जाने गी पुच्छना निं ऐ कि जां कोई जेह्ड़ा अग्गें पिच्छें उं'दे घरे कोल कोई बंदा होग उसी पुच्छने गी जानी निं ऐ उ'नेंगी के तुस केह् करा दे ओ जां जो बी ऐ जां नहाड़ा केह् मतलब ऐ इस गल्ला केह् ऐ कि टैकनॉलजी हैल्प करदी उंदी बड़ी जादा मदद करदी ऐ हून जेह्ड़े बिलकुल सिद्धी जेह्ड़ी अन्नी गल्ल ऐ जेह्ड़ी जेह्ड़े बंदे अंधे अन्ने न उ'नेंगी केह् आक्खना कुसै जां ओह् कुछ मतलब करी बी निं सकदे क्योंकिं उ'नेंगी पता जस्ट उन्नै ओह् सुनी सकदे उं'दे हत्थ चली सकदे पैर चली सकदे बोली सकदे ओह् बली बोली सकदे पर लभदा निं ऐ हून केह् ऐ जियां हून गूगल असिस्टैंट ऐ हून अगर किश बोलगे अगर उ'नें किश सुनना चांह्दे ओह् ठीक ऐ जां किश उ'नेंगी कोई नेईं पता लग्गा दा कोई चीज नेईं पता लग्गा दी अगर उं'दे लैंग्वेज बिच्च कोई चीजा ऐ जियां अगर तुस कोई लाई लैओ स्हाब में डोगरी बोला दा ठीक ऐ हून अगर गूगल च डोगरी बोलगे ते मत थोह्ड़ी बौह्त गूगल समझी जा ते उऐ हून दूई चीज पुच्छा दे होग उसी पता निं होनी बंदे गी पता लग्गी जा कि कियां केह् बोला दा ओह् ओह् पढ़ियै ऐसा होई सकदा ना कि ओह् पुच्छगा जां किश ते ओह् बी सनाई सकदा अराम कन्नै ते एह् ते ऐ बाकी जियां हून ओह् ते मदद करनी गै करनी नुहाड़ी उन्नै गूगल ने होर उ'ऐ चीज उन्नै आंसर सनाई ओड़ना नुहाड़ा कि केह् हा कि केह् नेईं नुहाड़ी अपनी भाशा बिच्च सनाई ओड़ना उसी होर इस्सै तरीकै कन्नै केह् होंदा कि टैकनालजी हैल्प करदी उसी बंदे गी अपना समझने दा जां कुछ ऐ हून अद्धे बंदे जेह्ड़े अन्ने न जां जिनेंगी हून लभदा निं ऐ ठीक ऐ ते ओह् केह् करी सकदे टैकनालजी दी मदद कन्नै कुदै जाई सकदे कुदै आई सकदे जियां गूगल मैप होई गेआ अगर केह् ऐ कि बंदा कुदै जा दा अन्ना बंदा उसी नेईं पता ऐ केह् ऐ कि जां जिसी बंदे गी अग्गें करा दा ओह् ते ओह् अगर गूगल मैप पर बोलियै बी ओह् आक्खी ओड़दा कि नेईं में एह्कड़ी जगह् जाना केह् ऐ कि गूगल उसी दो मैंट्ट बाद उन्नै उसी सनांदे रौह्ना कि तूं इत्थां लैफ्ट लेई लै इत्थां राईट लेई लै जां किन्ना मीटर रेही गेआ जां जो बी ऐ एह् चीज हैल्प करी सकदी उं'दे बुड्ढे बंदें दी हैल्प बी करी सकदी हून बड़े सारे बंदे न जिंदा हून केह् ऐ बुड्डे बंदे न उंदा केह् होंदा कि कोई अग्गें पिच्छें मन निं लगदा जां ओह् टैकनालजी दी मदद कन्नै केह् करी सकदे कि हून कुछ दिक्खी सकदे कुछ सुनी सकदे हून जियां साईंस जिसलै तुस डाक्टरें कोल जंदे अज्ज कल केह् ऐ कि अद्धें डाक्टरें केह् होंदा कि जेह्ड़ा अप्रेशन निं होंदे कुछ निक्के निक्के माईनर अप्रेशन होंदे जेह्ड़े बिलकुल ई मतलब आई साईट पर होंदे कि हून बंदा जियां कुसै गी ओह् जूम पावर निं ऐ केह् ऐ कि इ'यां कुसै बंदे दी अक्खियें दी दिक्खने दी पावर निं ऐ जियां हून हयूमन आई गेआ ओह् निं दिक्खी सकदा ते नुहाड़े आस्तै केह् ऐ कि टैकनालजी जियां रोबोट बगैरा होई गे अज्जकल रोबोट इक आप्रेशन होंदे बंदा ठीक ऐ अगर रोबट गै अप्रेशन करै ते नोहाड़े नै उसी पता लग्गी जाना कि केह् ऐ मतलब रोबोट जे अप्रेशन करगा ते उसी पता लग्गना ना कि इ'यां इ'यां रोबोटिक अप्रेशन होई गेआ उसी बंदे गी अगर बंदा कोई नार्मल बी निं होई जेह्ड़ा बंदा बुड्ढा बंदा ओह् ठीक बी होई गेआ होर इयै ऐ कि जियां होर बी टैकनालजी कियां कि जो बंदा दवाई गै ऐ खा दा बुड्ढा बंदा उसी निं पता कि केह्ड़ी केह्ड़ा दवा ऐ ओह् अगर थोह्ड़ा बंदा उसी नुाहड़ा फोटो खिच्चियै गूगल पर पाह्गा उसी पता लग्गी जाना कि केह्ड़ी दवा केह्दे आस्तै इस्तमाल होंदी उ'ऐ टैक्स्ट जेह्ड़ी स्पीच ट्रांसलेशन दी बजह् कन्नै हिन्दी च पढ़ी सकदा डोगरी च सुनी सकदा कि नेईं महाराज एह् इ'यां इ'यां एह्कड़ी दवाई ही जां एह्कड़ा कुछ हा ठीक ऐ ते इयै इ'यां इ'यां बुड्डे बंदे दी हैल्प होई सकदी हून आक्खै कोई ते हून हर कोई ते उं'दे कोल अवेलेबल निं होना चौबी घैंटे ते होर बी जियां बड़े सारे टैकनालजी हैल्प करदी हून लाई लैओ स्हाब तुस जियां अज्ज कल अमरजैंसी आह्ले आप्शन बी औंदी अगर इ'यां कोई बजुर्ग बंदा उसी नेईं कोई घरै कोल घर हा जां कुछ ऐ दो मैंट्ट च अमरजैंसी काल करी सकदा कुसै गी जां कुछ होर हैल्प करी सकदा मतलब मदद मंगी सकदा बड़े सारे तरीके न मतलब अमरजैंसी नंबर डायल करियै कोई ऐंबुलैंस सद्दी सकदा कोई कुछ बौह्त बौह्त कुछ करी सकदा अगर करना चांह्दा बंदे गी थोह्ड़ा बौह्त टैकनालजी दे बारे च पता ठीक ऐ ते इ'यां हून अन्ने बंदे आस्तै बी ऐ कि होंदे ते ऐ चलो ठीक ऐ उं'दे आस्तै मुश्कल ई ऐ पर पर फिर बी टैकनालजी हैल्प करी सकदी ऐ हून जियां अज्ज कल अप्रेशन होंदे आया अक्खियें दे केह् होंदा कि टैकनालजी दी मदद कन्नै केह् होएआ जेह्ड़ा बंदा होंदा जां जिसी बंदे गी लभदा काला नेईं लब्भी सकदा ओह् बी बड़े सारे अप्रेशन होंदे कि बंदे गी थ्होड़ा बौह्त चेंज़ करी सकदा नुहाड़ी उसी दिक्खने ओड़ा बनाई सकदे होर जो बी अगर बंदा दिक्खने जोड़ा होई जा दिक्खने लाइक होई जा ठीक ऐ महाराज अगर बंदा दिक्खा दा होग नुहाड़े कोला बड्डी कोई चीज निं होई सकदी इ'यै हून टैकनालजी इन्नी ते हैल्प करी गै सकदी कुसै बंदे दी कि हून इन्ना हारा करी गै सकदी टैकनालजी एह् अज्ज कल होर अग्गें आह्ने आह्ले जमान्ने च टैकनालजी बड़ा किश करी सकदी हून जियां बंदा गी सैंस सूंस करना होऐ कि नेईं अगर नोहाड़े अग्गें पिच्छें केह् ऐ जां उसी बंदे गी ओह् बोलियै सनाई सकदी कि नेईं तेरे अग्गें पिच्छें एह् ऐ जां कुछ कैमरास ऐसा बगैरा लग्गी जान जां इ'यां ऐसा होई जा ठीक ऐ ते ओह्दी इ'यां होई जा कि हून टैकनालजी बिलकुल ही हैल्प करा दी इसलै अज्ज दे जमान्ने च जेह्ड़े बंदे न